औ आंहा बि बिनानाव दङ आरो फंबाय दङ जोंनि गेजेराव गोरोबनाय होननानै बुङोब्ला जों जोबोर मोजाङैनो गोरोबलायो सासे सासेखौ अनलायो हेल्प होलायो जेनेबा लोमजाब्ला साजाब्ला थ' साफ्रस सरासनस्रायै साफ्रोमबो मानसियानो हेल्प होलाय खायो नाथाय जोंनिया एसे आलादा रोखोमै हेल्प खालामलायो सापस आं बहाबा थांनानै फैयोबा बा माखासे खेथ्रआव आं माखासे बुस्तुखौ मावस्लाबनो हायाबा दुगैबायानो जेन'बा इमारजेनसि आव आं माखासे द्रेसफोर माबा माबि बेफोर माखासे बुस्तुफोरखौ सुस्रालांनानै बोस्रांलांनो हास्लाबाब्ला आंनि बिनानावा उन्दै बिनानावाबो बियो बुहुत माने हेल्प खालामो हानायसेबांखौ सुनानै दोनो मायो ओमफ्राय जानाय लोंनाय आंखौ मोनजानाय मोनजायै बुहुत खबर लायो आंबो बिसोरखौ बिदिनो लायो हेल्प होयो आरो फंबायनि बिथिङाव नायब्लाबो फंबाय आबो ओं बेबादिनो लेबेलयैनो माने सासेया सासेखौ हेल्प होलायनाया बुहुत जोंनि गेजेराव दं आरो आरो आनदारस्तेनदिं आंनि फ्रब्लेम्सफोर गावसोरनि फ्रब्लेम्सफोर सेयार खालामलायो आरो बेयाव दाथां बैयाव दाथां होनबाबो माने थांलाया माने थांब्लाबो जेन'बा नखरनि खोथाखौ आंनि खोथाखौ माने बिदि माने ओं खोनासङो आरोना ओंफ्राय जोंनि गेजेराव फारागथि नुनो थाङोब्ला जोंखौ जोंनि गोसोनि फारागथिथ' नुनो मोना जेन'बा मानसि हिसाबै नायोब्ला जोंनि सायस बायस खालार बेफोराव हाय दिपारेन्टखौ नुनो मोनगोन फारागथिखौ नुनो मोनगोन ओरैनो नुनो मोना